है यौ सुनलहुँ यौ सुनलहुँ अहाँकेँ गाँवमे बाढ़ि आएल हँ बान्ध टुटल हँ कहिया भेलै अयलै हँ ई अच्छा तऽ हम ओ आज तक अखबार टी वी न्युज से बाजि रहल छी तऽ ओहिमे की सभ भेल हँ ओ पुरा गामकेँ पुरागामकेँ भसि गेल तऽ ओहिठामका लोक सभ कतऽ रहि रहल छै अच्छा अच्छा अच्छा तऽ अहाँ सभ अखन रहै छियै ओ रोड पर बान्ध पर अच्छा भोजन भात कोना चलैया अखन तऽ एखन तऽ मतलब दू तीन दिनसे भुखले छियै एखन दू दिन से भोजन नहि भेट रहल यऽ अच्छा सरकार की कोनो स्वयंसेवी संस्था जे होइछै लोककऽ ओ किछु ने किछु भोजनके व्यवस्था केने हेतै चुड़ाके नमकके मुढ़ीके ओ सभ भेटैया कि नहि अच्छा ककरो ककरो दै छै जे पछुआएल रहैया ओकरा नहि भेटै छै

ओ कतेक पानि हेतै लगभग अहाँके गाँवमे ओ कते गहरा पानि आएल होएत एकोमे अच्छा सरकारकेँ तरफसे किछु भेटल हँ सरकारके तरफसँ आइकाल्हि मने केओ नहि पहुँच रहल छै डी एम कलक्टर एस पी सभ जे होइ छै ई ओ सभ नहि पहुँच रहल यऽ ओहिठाम हॅं एखन तक ओहि गाममे नहि आयल हँ तहन तऽ बड़ कष्ट होएत अहाँ सभके अहाँ सभकेँ तऽ बड़ कष्ट होएत हुँ अच्छा तऽ अहाँके घरमे कय गोटे छी अहाँ सभ ओहिठाम तऽ केओ सरकारके तरफसँ अहाँ सभ लग नहि आयल हँ आइ आठम दिन छी सएह ने बाढ़िकेँ आइ आठम दिन छी आ केओ नहि पहुँचल हँ ओ आ इम्हर तऽ अखबार सभमे देखै छियै जे सरकार कहै छै जे हम बहुत किछु देलियै हँ लोककेँ सहायता कय रहल छियै अहाँ कहै छी जे किछु नहि उपलब्ध छै तीन दिनसे भुखले छी अहाँ सभ अच्छा अच्छा मुँहगर सभकेँ दै छै जे मुँहगर छै या जे बाटैला आबै छै ओ लुटि लै छै सएह ने बात छै आ जे मुँहचोर छै जकरा बाजऽ लए नहि आबै छै ओहिना रहैयऽभुखले तहन तऽ बड़ खराब हालत हेतै ओहिठामका यौ

हॅं बाप ई तऽ बड़ा सङ्कटके बात छै आइ अखबार सभमे दै छै किछु आ काज होइ छै किछु तऽ ई टुटलै बान्ह कुशहा वाला कुशहा वाला बान्ह टुटलै हँ ठीक